ہلو گڈ مارننگ سر سر آپ بیمہ کرتے ہیں جی سر جی در اصل مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ میں نے پچھلے ہفتے اپنے بھائی کی سرجری کرائی تھی تو اس کے متعلق یہ معلوم کرنا ہے مجھے کہ بیمہ فراہم ہو گیا تھا کہ نہیں جی جی سر ہاں میں نے دہلی میں ایک ہاسپٹل ہے نیشنل ہاسپٹل کے نام سے ایک ہاسپٹل ہے دہلی میں میں نے وہاں پہ اپنے بھائی کی سرجری کرائی تھی

تو اس کے متعلق معلوم کرنا تھا مجھے کہ فراہم ہو گیا ہے کہ نہیں ہوا ہے جی جی اصل در اصل سر مسئلہ یہ ہے کہ اس زمانے میں بہت فراڈ بہت چل رہا ہے آپ بھی جانتے ہیں یقیناً اور تو کبھی ہمارا اپلائی نہ ہوا ہو تو ہمیں دوبارہ ٹرائی کرنا پڑے

جی سر جی تو اگر آپ مجھے معلوم کر کے بتا دیں تو بہت اچھا ہوگا

جی سر جی جی جی

جی جی جی جی صحیح بات ہے سر صحیح بات ہے جی جی جی ہاں سر میں نے مجھے اصل میں ڈر لگ رہا ہے کہ ہم ہم نے پیسے بھی دیے اس میں ہمارا نقصان نہ ہو جائے تو اس کی وجہ سے کیا نام ہے معلوم کروا رہا ہوں

جی سر جی

اگر آپ مجھے بتا دیتے تو بہت اچھا ہوتا جی جی سر ہمارے ایک دوست تھا اس نے آپ کا نمبر دیا تھا مجھے

جی سر جی آپ کی بہت مہربانی ہوگی کہ اگر آپ مجھے اس بارے میں بتا دیں جی سر جی جی جی جی جی جی جی سر جی ہاں نہیں صحیح بات ہے جی جی سر جی جی ٹھیک ہے سر میں آپ کو کال کرتا ہوں بہت بہت شکریہ آپ کا سر بہت بہت شکریہ جی سر جی ہاں جیسے ہی آپ کے پاس آپ کو وقت ہو تو آپ آپ مجھے کیا نام ہے کال کر کے یا جیسا بھی ہو میں کال کر لوں گا آپ کو آپ بتا دیجیے گا مجھے بہت ہی مہربانی ہوگی آپ کی سر ٹھیک ہے سر او کے او کے سر او کے او کے سر او کے ٹھیک ہے گڈ مارننگ سر